दुर्गा पूजाके आबयके लेल पहिले जे छै से मूर्ति बनय बनय छै मूर्ति तऽ मतलब खऽ खढ़ कए मूर्ति जे छै बाँस खर यऽ बना कऽ बान्हल जाइ छै ओकरबाद मिट्टी लेपल जाइ छै मिट्टी लेप कऽ ओकर बाद सुखाओल जाइ छै सुखा कऽ तऽ ढौरल जाइ छै रङ्ग टीप ईसब कए कऽ ओकरबाद जे छै से सजाय उजाय कऽ तब अथी कए कलश तलाश बैठा कऽ ओइपर ओकरबाद जे छै से मेला लागय छै मेलामे जे छै से मूर्तिके दू दिन तीन दिन तक मेला रहय छै मेलामे ने आओर सब प्रोग्राम आर उ बए होइ छै ओकरबाद आदमी जे छै से अपन नया नया कपड़ा उपरा बनबाबै छै दस दिन पन्द्रह दिन पहिलेसँ कपड़ा नया नया बनबा कऽ सिया उआ कऽ पिन्ह कऽ तब दुर्गा पूजाके धूम धामसँ मनाबय छै ओकरबाद मेला उला देखय छै दू दिन तीन दिन तक मेला रहय छै तीन दिनके बाद जे छै से ओ मूर्तिके भसाओल जाइ छै भसाकऽ एक दिन राति कऽ पाबनि आदमी आदमीके छै से ई पाबनिमे पाइ बहुत एक महीना दू महीना पहिलेसँ उथल पुथल रहय छै कि आब दुर्गा पूजा या कोनो पाबनि चलि एलय आओर सब जेना दीवाली छै दीवालीमे जे छै पहिलेसँ एकदम घर दुआरि साफ सुथरा रङ्ग टीप ईसब करिके करय छै ओकरबाद जे छै से लक्ष्मी जीके मूर्ति या फोटो बैठाकऽ उ मे पूजा पाठ कए कऽ अपन उमहर मर मिठाइ चढ़ा कऽ चढ़बय छै ओकरबाद जे छै से छैठ पूजा दीवालीके पाँच सात दिनके बाद छैठ पूजा होइ छै छैठमे जे छै से नया सूपमे आओर फल फूल या पूड़ी पकवान ईसब बनाय कऽ चढ़ाओल जाइ छै केला आम केला ई तेल पूड़ी सबके अपना चिपकल रहय छै पर पकवान बनाकऽ पूजा पाठ नियमसँ करय छै नऽ

ओइदिन जे छै से नहाय खाय ओकरबाद जे छै से खरना ओकरबाद सँझुका अर्घ फेर सुबहके अर्घ ओकरबाद आदमी जे छै से विसर्जन कए कऽ सुबहके अपन अथी कए कऽ तब जे छै से पारण होइ छै छैठ पूजाके ई मेला धूम धामसँ लागय छै मेलामे एकदम नाच गान या धार्मिक प्रोग्राम ईसब रहय छै कौआ लए देँ मेला उला कए समाप्त पूजा करल एहए लङ तऽ पाबैन आबै से पहिले कुछ आदमी कए उथल पुथल रहै छै की आब जेना पाबैन चैल एलै पूजा पाबैन रहै छै तऽ कए तरहके पा पा पाबनि पूजा होइ छै तऽ ओइमे जे छै से

सब चीज सामग्री एमहर पूजा पाठ करिके फेरसँ ओतय जुटा कऽ फिर पूजा पाठ करय छै नया वस्त्र नया बनबयके उ उ लागी कीनि कए अपन जे छै तऽ एगो छै से ओइके पूजापर बैठय छै पूजा प्रसाद सब सामग्री लए कऽ होम होम जापके करि लै छै होममे जेना दूध भी दूध नारियल ईसब घी जौ तिल सब सामग्री इकट्ठा कए कऽ आम आम कए लकड़ी सरेर धूमन ईसब देल जाइ छै दए कऽ तब होम जाप कए कऽ ओकरा समापन पूजा करय छै

उ मे जे छै से पण्डित जीके बोलयके मन्त्रोपच्चारण करय लए जाइ छै अपन से सब बदली वीर सए मन्त्रोपच्चारण कए कऽ तब पूजाके समाप्ति कए कऽ अपन जे छै तब जे छै से उ जे सर्वास्तु ओइसँ किछु होइ छै समाप्ति कए कऽ तब आदमी अपन पारण उरण करय छै आओर अन्न ग्रहण करय पूरे दिन सएह कऽ पूजापर बैठय छै पूजा खतम होइके बाद जे छै आदमी भभूत लगा कऽ अपन प्रसाद उरसाद वितरण करय छै सेएह सब पूजा पाठ कए धार्मिक पाबनि तिहारमे सब जाइ छै